चित्र हम बनाबै छी जेना हम बनाबै छी पर्दा बनबै छी चादरि बनबै छी टेबलक्लॉथ हम बनबै छी ई सभ पेन्टिंग करै छी ई सभ करै छी ई सभ करैमे बहुत सुन्दर लागैए लोकोके दैमे बनाकऽ दैमे बड़ा सुन्दर लागैए ई सभ करै छी आ जहिआ एहन समय रहैए गर्मी बहुत ज्यादा लागैए तऽ ओहिआ छोड़ि दै छी ओहिआ नहि बनाबै छी नहि बनाबै छी बहुत सुन्दर उद्यम लागैए बनाबैमे पर्दा बनबै छी जेना भोले बाबाके चित्र बना लै छी राधा कृष्ण बना लै छी ई सभ बनबैमे बहुत सुन्दरता लागैए बनाबैमे